مجھے اپنے پودوں كی بہتر صحت كے لیے اپنے گھر والوں سے مشورہ لینے كی ضرورت پڑتی ہے كیونكہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں نہیں جانتی ہوں پودے كے بارے میں تو اس لیے میں عام طور پر اپنے گھر والوں سے اس كے بارے میں اكثر پوچھتی رہتی ہوں اور ان سے اس كے بارے میں پتہ كرتی رہتی ہوں كہ اپنے پودوں كو كیسے میں بہتر كر سكتی ہوں اور وہ كیسے اچھے سے رہیں اس كا بھی خیال ركھتی ہوں تاكہ میرے پودے زیادہ بہتر طریقے سے پروان چڑھ سكیں اور جو بھی كمی ہوتی ہے میں ان كمیوں كو پورا كرتی ہوں اور اس كے علاوہ اس میں دوائی وغیرہ بھی ڈالتی رہتی ہوں مسلسل جس سے میرے پودے برابر برباد نہیں ہو ہوا كرتے اور میں اسے آسانی كے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس كی حفاظت كر لیتی ہوں